जी हाँ खेलों का लोगों के जीवन की समग्र गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि खेलों से लोगों के जीवन में उनकी शारीरिक और मानसिक संरचना का विकास होता है और विभिन्न प्रकार के खेलों को जब लोग खेलते हैं तो उनमें विभिन्न तरीके से उनमें एनर्जी उत्साहित होती है और उनमे विभिन्न खेलों को खेलने के माध्यम के लिए अपने शारीरिक और मानसिक संरचना का बहुत अच्छे तरीके से विकास होता है